शेती उत्पादनाक तुमच्या थळाव्या बाजाराक पावोपाक लोकांक कसल्यो अडचणी येतात हाचेर चर्चा करूं येता हय चर्चा करूं येता चर्चा करपाची गरजेची आसा किद्याक शेतकरी खूब कश्ट करून त्रास काडून शेतीचें उत्पादन करता ताच्या साठी सरकारा कडल्यान सुद्दां तांकां खूब मदत मेयटा आनीक ते शेतीचें उत्पादन जातरेर शेतकऱ्यांक तें उत्पादन व्हरून घालपाक सगल्या शेतकऱ्यां कडेन वाहन नासता गांवां सुद्दा एकएकदां वाहन आसून तें दुसरे कडेन गेल्लें आसता नि सरकारान सरकारान ताच्या गांवांत एकट्याक कोणा तरी थंय ताजी ती वाहनाची वेवस्ता करूंक जाय आनी त्या वाहनांतल्यान शेतीचें उत्पादन जाल्लें गांवांतल्यान तळ्या बाजारांत पावोपा साठी त्या जाचे कडेन वाहन आसा ताका एक तेचो पगार पुरवूं जाय की तेका म्हयन्या अमको पगार दिवपाचो आनी ताणें थळाव्या बाजरांक व्हरून तें घालपाचें आतां पळय खुबश्यो मिनी बसी कदंबान सराकारान विकत घेतिल्ली आसात आनी तांकां म्हयन्याक का वर्सा कितें अमूक पयशे दिवपाचे पेसेंजर जावूं जायनाका आनी त्यो तांणी आपल्या हाता घेतिल्ल्यो आसात सरकारान आनी त्यो चलयतात आनी सगल्यो चालू केल्यात तशेंच शेती उत्पादनाचें वाहन जें गरज आसा ताचे साठी सरकारान ताची वेवस्था करपाक गरजेची आसा